सहरसा ज़िला सम्भवत उन्नैस सए एकाबनमे अपन अस्तित्वमे आयल अइ आओ ओहि दिनसॅं अस्तित्वमे एलाक बाद धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे विकासक क्रममे रहलासॅं स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र ओहि समयमे हमरसभके केंद्रीय मंत्री छलाह जे रेल मंत्रीके क्रममे हुनकर केना नहि केना ओ नहि रहला वर्तमानमे राजनीतिक उर्वरा भूमि छलै हुनकर छोट भाय जगन्नाथ मिश्रा ओहो मुख्यमंत्री रहला कइएक बेर रहला रमेश बाबू सकेंड सकेंड प्रथम मुख्यमंत्रीके बाद दोसर स्थान सभ दिन राखलनि अपन मंत्रीमंडलमे ओहिना घुमा फिराके सभटा ओ रहलै ओहि अनुरूप विकास भेलै जाहिठमा पानि क़ोन धार क़ोन नदी नालासॅं रही हमसभ यातायातके असुविधा रहै बहुत भयंकर असुविधा रहै ओहिठमा अखन मिनटमे सकेंडमे जे छै से गाड़ी पर बैसिक अपन लोक अपन दूरीके तय करै छथि आ जहाँ तक एतिहासिक महत्वके बात छै तऽ जगतगुरु आदि शंकराचार्य भारती विदुषी भारती आ मण्डनसॅं शास्त्रार्थ करबाक लेल महिषी गाम आयल रहथिन आ हुनकर चरचा जे छै से अखनो अइ अखनो धरि मण्डन मिश्रके ओ जनमस्थली मण्डन धामके नामसॅं महिषीमे विख्यात अइ आ ओहिठामक माटि लोक माथा पर लगाके अपनाके धन्य बुझयै छथि तैं दुआरे एतिहासिकमे हम देश लऽ के छै एकर विदेशों तकमे हमरा सहरसा जिलाके अपन मान सम्मान अइ हमरा केकरो परिचय देबाक लेल मोहताज होबाक ज़रूरत नहि अइ